ہائے اولا آپ سے ایک شکایت تھی میں نے اپنے شہر میں سے ٹیکسی بک کی تھی اپنے فون سے بکنگ کی تھی مجھے جانا تھا اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر میں نے ڈرائیور سے اس کا کرایہ پوچھا تو پہلے تو وہ جو کرایہ فکس کیا تھا اپنے مقام پہ ہمیں پہنچانے کے لیے تو اس کے بعد اس نے وہ کرایہ بدل کر اور زیادہ پیسے مانگے مزید پیسے مانگنے پر میں آپ کو شکایت کر رہا ہوں آپ کی جو یہ فیسیلٹی ہے شہر والوں کے لیے بہت بہترین ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ پہنچتا ہے اس سے ہم کم وقت میں اپنے کام بہترین طریقے سے انجام دے پاتے ہیں کہیں جانا ہو کسی کے سے ملنے جانا ہو یا کوئی فوراً میٹنگ آ جائے تو ہمارا جا پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسے ڈرائیونگ کے بارے میں ہوگا ڈائیور ایسے ہمیں بات کریں گے تو ہم ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے آپ انہیں اپنے اسٹاف کو سمجھائیں